आसा रे बरो हय हय हालीं तुजो बरो तेप फोन ना

आं आं अशें आं आं आं आं आतां खाता मरे

आयज म्हजे कडेन पळय आं चोणक आसा मागीर सुंगटां आसा करमट आसा बांगडे आसा जायते आसा आज नुस्तें आयज नुस्तें भरपूर आसा

हय आं श्रावण म्हणजे कितें मागीर आमकां गिरायक कमी न्ही रे श्रावणान हय ना आतां तुमी तुमच्या सारक्या लोकांनी आतांच खावन घेवपाचें हय तुका कितें जाय आशिल्लें हय करमट बरें फ्रेश आसा मिक्स आसा आनी बरें बरें फ्रेश आसा आनी तांतूत थोडीं हें बी त्यो खांपी बी मरे बऱ्यो आसा हय हय हय आसा आसा वेल्ल्योय आसा आनी लेपोय आसा

मागीर तुका तुका अशें करूं एक करमटाचो वांटो दवरूं आं हय हय हय हय मानशेची मानशेची हय हय हय बरें हय आतां आतां मातशी ती सुंगटां मातसो रेट चड आसा तिनशीं रुपया जाल्यां मा मानशेची मानशेची आं हय हय मागीर तुका एक करमटाचो दवरता आं सुंगटाचो आनी कितें जाय म्हटलें तुका हय विसवण हय विसवण तुका मिडीयम मिडीयम सायज जाय काय कसो कितें पोस्तां जाय आं हय हय मागीर आतां मरे आनी कोणी सांगलां हांव फ्रेश विसवण हें करपाचो आसा ताची तुका पोस्तां दवरता आठशी रुपया किलो तुका कितलीं दवरूं हय अर्द किलो पुरो तुमी दोगांच न्ही रे अर्द किलो तुमकां पुरो जातलीं हय हय हय म्हणटकूच हय हय आतां तुका हांव करमट सु सुंगटां आनी हें विसवणाचो वांटो तो हा इतलें इतलें दवरतां हां हय तूं केन्नासो येतलो म्हटले हां बरें बरें बरें अर्दवरा भितर रेडी आसतलें तूं यो आनी घेवन वच आं हय आनी कितेंय नाका आशिल्लें मरे तुका

हय बरें असोच फोन कर मदीं मदीं हय हय बरें बरें